हाँ बोलो हलो हाँ बोलिए न सारा कहाँ से बोल रहे हैं कुमारखंड से

औ मेरा मेरा नाम तो है मंजू देवी घर तो है जजवा पट्टी बोलते हैं आपके पास दुकान है सोना का क्या हमको सोना लेना है खरीदना है पाँच भरी कितना रुपया में दे दीजिएगा कितना रुपया भरी देते हैं आठ हज़ार में चाँदी कितना भरी है चाँदी कितना रुपया है कौन लेना है अपना अपना बच्ची और पतोहू पतोहू और लड़की के लिए बहु को देना है बनाकर के लड़की को भी देना है कुछ अपना पैर में पायल लेना है पहनना है ठीक है तो जाते हैं हम तो रुपया निकालते हैं बैंक से मुनफ्फा करेंगे या लाएँगे बेंक से दुकान पर जा जाकर के कुछ कमीसन भी करना है कमीसन कर देते तरह के लेने थे चाँदियो ही ले लेगी या सोनौ ले लेगी हाँ तो सब लेना है सर एत्ती रेट में दीजिएगा न एस टी रेट में देना है हाँ जी एस टी रेट में देना है तो ठीक है हम आए हैं तो दे दीजिए सौदा हमें करना है तो लेंगे ही हम हमको तो ज़रूरी भी है न लेना ज़रूरी है हमको लेना है ज़रूरी है हम आ रहे हैं तब पकड़ते हैं कोई गाड़ी ओड़ी देखते हैं गाड़ी जब मिल जाएगी हम चले जाएंगे क्या हमको क्या कोस्ट में है

ठीक है आ रहे हैं बढ़िया तो हम आ रहे हैं